हमरा जे घरेसँ देखय छियै की पक्षी केतना छै कौआ छै मैना छै गोरैया छै की कहय छै सब चिड़य सब छै एकदम बागमे एकदम खाइ रहल छै फसलमे घरेमे गाछी बिरछीपर जे ढेरी चढ़ल रहय छै कते छै तोता आबय छै सुग्गा सब सब आबय छै गाछीपर